अहाँके दोकानमे हम स्वीटर लेलहुॅं स्वीटर हमरा मोन लायक नहि बढ़ियाँ स्वीटर नहि रहए लागल रुस्सी नहैत उड़ऽ लागल आ जैँह तैँहसँ एगदम नमरऽ लागल स्वीटर देहमे नहि हुवाए देहमे नोचए अथी करए एकदम बेकार स्वीटर अतेक कपड़ा हमसब लगन पातीमे लै छी अथी करै छी लेकिन अहाँ एहिठाम जे कपड़ा लेलहुॅं स्वीटर लेलहुॅं से स्वीटर हमरा बढ़िऑं नहि एगो फुलपेन्ट लेलहुॅं से फुलपेन्ट नोचऽ लागल देह सौँसे अथीके कपड़ा अहाँ सबके अहाँ जे दोकान सँ लेलहुॅं पाइ लागि गेल हमरा बढ़िऑं नहि भेल ओहन स्वीटर हमसब आइतक नहि पहिरलहुॅं रए अथी केलहुॅं एकदम बेकार स्वीटर रहए केहन स्वीटर अहाँ रखै छियै दोकानमे से नहि जानि एहिसे तऽ दोसरो तेसर ग्राहकके जे हम आनितौ रए से हम आब केना आनब जँ हमरे अहाँ अथी कऽ देलहुॅं तऽ हम अहाँके सिर्फ दोसर तेसर ग्राहकके केना लऽ कऽ आयब अथीके ताहिके लऽ कऽ कपड़ा कनी अपने बढ़िऑं दोकानमे रखियौ जेकी अपनो हमसब ली आ दोसरो तेसरके लऽ कऽ हमसब आबी बहुत एहन आदमी छै जे हमसब हुनकर कपड़ा किनैला जाइ छी दोकानदार दोकान बजार जाइ छी अथी करै छी ताहि दुआरे स्वीटर अहाँके बढ़िऑं नही रहए स्वीटर अहाँके बहुत थर्ड क्लासी स्वीटर रहए एहन स्वीटरके अहाँ उपयोग दोकान मे नहि कएल करू ताहिसँ कि होयत बहुत बरका बदनामी होयत दोकानके तैं लऽ कऽ जे छै से सम्हरि कऽ कनी काम करू बुझलियै आ स्वीटर बढ़ियाँ मे स्वीटर बढ़ियाँ अहाँ रखल करू तऽ हम फेर आएब अहाँके दोकान लेबै स्वीटर तऽ